अस इक्क दिनें च पानी दा बड़ा यूज़ करने आं जि'यां पानी पीने आं पानी कन्नै रुट्टी खन्ने आं कपड़े धोने आं सफाई करने आं पानी दा बड़ा यूज़ होंदा मतलब साढ़ी डे टू डे लाईफ बिच पानी दा बड़ा इम्पार्टेंट रोल ऐ साढ़ी लाईफ बिच बिना पानी दे अस जींदा नेईं रेही सकने आं एह्दे गित्तै पानी दा यूज़ अस रुट्टी बनाने गी करने आं न्हैने धोने गी करने आं अस सफाई करने गी करने आं होर होर बी मतलब बड़े दिन बिच कम्म न जेह्दे ई अस पानी दा यूज़ करी सकनेआं